आं जी नमस्ते केह् हाल चाल आं जी शामली जी बोलो केह् होया अच्छा कोई ना ते आह्गे किन्ने बजे फंक्शन ऐ तुंदे भ्रा दा आं जी अच्छा आं जी अच्छा कोई ना कोई ना में आह्गी पक्का ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ पूरे टब्बरै लेइयै आह्गी ठीक कोई ना ठीक